हाँ हाँ हो जाएगा मैडम तो आपका ये मोबाइल का टेम्पर्ट ग्लास आपका कैसे टूट गया अच्छा तो अच्छा लाइए आपका मोबाइल दिखाइए

देखिए इसमें न ग्लास अलग अलग प्राइज़ के आते है अलग अलग उनकी क्वालिटी रहती है जैसे एक चालीस रूपए का भी आता है और उसमें हंड्रेड सौ रूपए का भी आता है ये डेढ़ सौ दो सौ ऐसे भी आते हैं तो सब अलग अलग क्वालिटी हाँ अलग अलग प्राइज़ और अलग अलग क्वालिटी तो सब अलग अलग क्वालिटी के रहते जैसे कि अगर हाँ जैसे अगर आप चालीस रूपए वाला लगवाते हो तो वो लग तो जाएगा पर जैसे आपके मोबाइल कि इतनी सेफ्टी नहीं रहेगी आपका मोबाइल एक एक आध बार और गर ऐसे कहीं ऊंचाई वगैरह से गिरेगा तो वो टेम्पर्ट गिलास तो टूटेगा ही साथ में आपका स्क्रीन डैमेज होने का भी डर रहेगा हाँ और जैसे आप हंड्रेड वाले हाँ हड्रेड और ये लगाते हो तो हंड्रेड वाला ऐसा है कि जैसे आपका मोबाइल गिरता भी है नॉर्मली तो वो सेफ्टी रहेगी आपकी स्क्रीन की ग्लास थोड़ा बहुत डैमेज होगा बाकि स्क्रीन की सेफ्टी रहेगी आपकी तो और बाकि उससे हाई क्वालिटी वाले लगवाते हो तो वो अच्छा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा वो देखो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा उसमें ऐसा है कि उसमें आपके मोबाइल की और स्क्रीन कि बहुत सेफ्टी रहेगी अगर फ़ोन गिरता करता भी है तो न तो टेम्पर्ट ग्लास को दिक्कत होगी ज़्यादा न आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ डैमेड होगी डैमेज होगी

हाँ ठीक है मैं वो लगा देती हूँ हाँ हाँ ट्राइ चलो ठीक है मैं उसपे थोड़ा सा कम कर दूंगी मैं तो वही लगा देती हूँ हाँ ठीक है ठीक है वही लगा देंगे थोड़ा सा प्राइज़ हम कम कर देते हैं उसमें वही लगा देंगे हाँ हाँ ठीक है तो आप मेको अपना हाँ मोबाइल दीजिए मैं ये पुराना वाला ग्लास हटा के वो ग्लास लगा हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ नहीं अच्छा सा लगाएंगे बिलकुल भी बब्बल्स वगैरह नहीं आएगे अच्छे से लगेगी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ हाँ ये लो मैडम आपके मोबाइल का ग्लास लग गया है आप देख लो एक बार चेक कर लो

हाँ तो आप एक काम करिए इसका आप मेरे को एक सौ सत्तर रूपए दे दीजिए हाँ हाँ

हाँ ठीक है मैडम हाँ हाँ ठीक है अब मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा मोबाइल का ध्यान रखियेगा बाकि ये ग्लास कि क्वालिटी वो अच्छी है अब ऐसा है अगर ये ऐसा कहीं गिरता है पड़ता भी है भी है थोड़ा जैसे बच्चे वगैरह यूज़ करते है उनके हाथ से तो सेफ्टी रहेगी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा ये हाँ हाँ ठीक है मैम हाँ ठीक ठीक है